गोयांत आर्टस अं साहित्य लिटरेचर आनी सायन्स हेजी जायती प्रगती जाल्ली आसा आनी हेतून आर्टस जर पोळोवपाक गेले जाल्यार बऱ्योचश्यो कॉंपीटीशन्स हांगा घेतले वतात शिगम्याच्या वेळार तरे तरेच्यो झांकी किंवा एक सुंदर अश्या प्रकाराची अ तेंची आरती अश्यो कॉंपीटीशन्स केल्ले वतात आनी सायन्सीन सुद्दां हांगा कॉंम्प्युटर सायन्स किंवा तेजे खातीर खास अश्यो प्रयोग शाळा किंवा खास अश्या प्रकारची भुरग्यांक प्रोत्साहीत करत अशें प्रकारच्यो अश्यो प्रयोग शाळाय काडिल्यो आसात